बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए उसको तो साफ सुथरा में रखना चाहिए और लैट्रिग पॉटी से पहले मतलब उसको जिस तरह लगता है तो तो रोने लगता है तो उसको तो माँ को पता होना चहिए जो इसको तकलीफ है उसको कहीं दिक्कत हो रही होगी देखते हैं उसको क्या है अगर पता चलता है वो पॉटी कर रहा है तो उसको ले करवा देंगे साफ करेंगे सुरक्षित रखेंगे साफ सुथरे में रखेंगे थोड़ा बहुत खाने भी लगता है तो दलिया देते हैं दाल की रोटी रोटी और उसकी दाल के पानी के साथ दिया करते हैं

उसको बुखार उखार जो लगता है उसमें तकलीफ होता है वो बच्चा तो ज़्यादा रोता ही है उसमे माँ को तो पता होना पता चला ही जाता है जो बच्चा बीमार है देखते हैं हम क्या हुआ है इसको तो इसको देखने के बाद पता चलता है जो हाँ आज मेरे बच्चे का कुछ तबीयत गड़बड़ है चलो देखते हैं क्या डॉक्टर्स को बता देते हैं उसको उस टाइम समय समय से नहलाएँ समय से उसको खाना दें समय से उसको दूध पिलाएँ समय से उसको मतलब साफ़ सुथरा में रखें कपड़े साफ दे हाथ पैर उसके साफ रहना चाहिए मतलब गंदगी में नहीं रखना चाहिए जो बच्चे बीमार रहे हैं चाहे कुछ भी रहे सुरक्षित में रखेंगे तो बच्चा भी सुरक्षित उसकी माँ भी सुरक्षित रहेगी और रह गई बात जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे तो हर चीज नॉलेज हो ही जाता है पता चल ही जाता है बच्चा बोलने भी लगेगा और रह गई जो क्या बोलें अब सॉरी